علی گڑھ ضلعے میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو قابل تعریف ہیں جن میں سے علی گڑھ مسلم یونیوسٹی ہے اور اسی طریقے سے ایم یو اے بی کے ہائی اسکول ہے اور ایم یو سیٹی اسکول ہے اور جامعہ اردو اسکول ہے اور ڈی ایس کے کالج ہے تو اسی طریقے سے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں اور ان میں اچھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو اور رہی بات ان کے فیس کی تو ہر اسکول اور کالج میں طرح طرح کے کورس الگ الگ کورس کے حساب سے سب کی فیسیں ہیں اور مطلب جیسے یہ ہوتا ہے کہ بی اے کورس ہے تو بی اے کا الگ ہوتا ہے بی ایس سی کا الگ ہوتا ہے پھر اسکول لیول کا جو کورس ہوتا ہے اس میں الیونتھ نائینتھ والوں کو الگ ہوتا ہے اور الیونتھ والوں کا الگ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جس طریقے سے کورس ہوتا ہے تو کورس کے حساب سے بھی الگ الگ فیس ہوتی ہے سب کی اور لوگوں کی طرف سے زیادہ تر جو ترجیح دیے جاتے ہیں وہ کورس ہوتے ہیں بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ترجیح دیتے ہیں پروفیشنل کورس کرتے ہیں جیسے اسکل ڈیولپمینٹ کے لیے تو کیا نام ہے یہ بی ٹیک ہو گیا اور اسی طریقے سے لا ہو گیا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر بی اے بی ایس سی اور ایم اے کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس طریقے سے ہیں